दो दो हजार आठ दो दो हजार चार छः तीन हजार चार पाँच दो हजार चार एक एक दो हजार चार